हमरा ओतय पढ़ल लिखल नहि छियै मूरख छियै तऽ मूर्खे वला भाषा हिंदी आर नहि बोलै लए होइया नहि अंग्रेज़ी बोलय लए होइया नहि की कहै छै आओर दोसर भाषा होइ छै से सब नहि होइ छै बोलै लए तऽ जएह होइ छै भाषा इएह भाषा ठेठी हमरा आरके बोलै छी इएह भाषा हमरा आरके बड़ नीक यऽ हमरा तऽ लगमे इसकुल नहि यऽ अपने भाषा सीखबै छी बाल बच्चा के हिन्दी त सीखल नहि छै से सीखेबै पढ़ल लिखल तऽ छियै नहि जे हिंदी सीखेबै पढ़ल लिखल तब नहि हिन्दी इंग्लिश सब किछु सीखेतिए लगमे तऽ छेबो नहि करलै इसकुल दूर सॅं छै इसकुल जब गेलै बाल बच्चा तब हिन्दी सीखलकै इंग्लिश सीखलकै अंग्रेज़ी सीखलकै सब मैथिली सीखलकै इएह सब आओर त दोसर आबै नहि यऽ हमरा बगल गाँव म इसकुल छबे नहि करै एगो बगलमे आंगनो बारी छै आँगन बारीमे बाल बच्चा जेबै नहि करै छै कितना कहलहुॅं जो ओतऽ की कहै छै मास्टरनी आर बैठल रहल गप सप दैत रहल कहलक आबऽ आबऽ तऽ इसकुल देबै नहि करै छै तब एगो कहतै जे देखलक चेकिंग आर आबै वला छै तब वएह हलुआ बनाकऽ लए गेल तब की कहै छै चोकलेटे वला बाल बच्चा ओहिके लोभ सॅं रहल एक घंटा नहि तऽ ओहो नहि रहै छै